ہندوستان میں تعلیمی نظام بہت اچھا ہے ہندوستان کے اندر بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جو بہت اچھی تعلیم فراہم کرا رہی ہیں بچوں کو یہاں پر غریب بچوں کے لیے بھی اسکول ہیں یہاں پر معذور بچوں کے لیے بھی اسکول ہیں یہاں کے اسکول کے اندر کالجز کے اندر بہت ہی اچھے اچھے استاد پڑھا رہے ہیں اور یہاں پر بہت سارے سبجیکٹس کی تعلیم دی جا رہی ہے انجینیئر کے بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں سائنس کے بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں اور میتھس کے بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن کی تعلیم دی جا رہی ہیں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات کر لیں جو کہ علی گڑھ کے اندر موجود ہے اور اس کا میتھمیٹک ڈپارٹمنٹ پورے ہندوستان میں نمبر ون پر ہے اس طرح سے ہندوستان کی کی تعلیمی نظام بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے